नमस्ते किस काम के लिए अच्छा क्या क्या कहाँ कहाँ पर घूमना है लखनऊ में लखनऊ जाना है कि और कहीं पे अयोध्या अयोध्या घूमना है लखनऊ में तब भी कहाँ पर गाड़ी की यहाँ से लखनऊ के पाँच हजार रुपिया भाड़ा है

सब सुविधा रहेगी उसमें एक दिन का कितने दिन रहना है पहले ये बताइए आप तो एक दिन का चार्ज आपका पड़ेगा एक हजार रुपिया उसके साथ साथ रहने खाने घूमने की घुमाने की गाड़ी से आपको एक ड्राइवर दे दिया जाएगा आप घूमिएगा वो साथ में आपको घुमाएगा जहाँ पर आपको जाना रहेगा इस टाइम अल्टिका है डिज़ायर है स्विफ्ट डिज़ायर आपकी कौन आपको कौन सी गाड़ी में जाना है आप बताइए रेट उसका है आपको पड़ जाएगा साढ़े चार हजार रुपिया

वही आप दे दीजिएगा उसमें भी सौ दो सौ घटाकर दे दीजिएगा और क्या उसका पड़ जाएगा आपको पाँच हजार रुपिया हाँ उसमें ए सी भी चलेगी नहीं उसमें अलग से कोई चार्ज नहीं रहेगा

हाँ उतना ही में हो जाएगा हम एक गाड़ी में कितने लोग को जाना है चार से पाँच लोगों को ले लें हम हम तो तब तो आपको दो गाड़ी करना पड़ेगा इस समय इतनी काफ़ी गर्मी पड़ रही है औ आप सामान भी लेकर जाएँगे हाँ सीट तो अलेबल रहती है लेकिन आप सामान ज़्यादा ले जाएँगे तो दो गाड़ी करनी पड़ेगी आपको

कब तक आएँगे चलिए ठीक है कौन सी गाड़ी बुक कर रहे हैं ठीक है आर्टिका हम बुक कर ले रहे हैं आपको लखनऊ में कहाँ पर घूमना है

ठीक है आपको लखनऊ से हम अयोध्या भी घुमा सकते हैं उसी पेमेंट में उसी के आस लखनऊ के आस पास में है ठीक है